हिन दफ़े मूंखे लैंडलाइन फोन जो बिल कोन मिले पायो आहे अलाए जे उन में छा गड़बड़ थी आहे की मुंहिंजे ए ए एड्रेस हुन में कुझु गड़बड़ आहे या छा आहे तव्हां मुंहिंजे बिल खे अपडेट कयो ऐं मां मां तव्हां सां अधिकारियुनि सां मिली करे तव्हांखे पंहिंजो एड्रेस ॾियण थी चाहियां ऐं मिली करे तव्हांखे पंहिंजो एड्रेस ॾियां थी ऐं तव्हां मूंखे लैंडलाइन बिल मोकिलियो त तंहिंखां मां समय सां पंहिंजो बिल जो भुगतान करे सघियां ऐं जंहिंजे करे मूंखे बिल में एक्स्ट्रा पैसा न ॾियणा पवनि ऐं हिन करे तव्हां खां अधिकारियुनि सां मिली करे पंहिंजो एड्रेस ॾिनो आहे हाणे मूंखे सही पते ते लैंडलाइन जो बिल प्राप्त थी वेंदो जंहिंसां मां बिल जो जमा करे सघंदसि